मिडिया ही आमकां खूब माहिती दिता मिडिया आसल्या कारणान आमकां दुसऱ्या राज्यांक देशांक जें जें किदें घडटा तें आमकां खबऱ्यो आयकुपाक किंवा पळोपाक मेळटा आमकां रेडिओ टिवी वर्तमान पत्रां रेडिओ हीं आमकां राज्यांक देशांक जें जें किदें घडटा तें आमकां पळोपाक आनी आयकुपाक मेळटा हें मिडिया आसा तें खंयी किदें घडटा जाल्यार खंयी किदें जाता बरें किदें जाता वायट किदें जाता हें आमकां सगलें वर्तमान पत्रातून आनी बाकीच्या मिडियातून मेळटा आमच्या राज्यांत खूब वर्तमानपत्रां येता म्हळ्यार भांगर कोंकणी वर्तमानपत्र म्हळ्यार भांगरभूंय मराठीचें तरुण भारत गोमंतक पुढारी लोकमत अशे जायते अशे वर्तमानपत्रां येता हीं वर्तमानपत्रां आमकां खंयी कितें जालें ती म्हायती रोकडीच आमकां मेळटा आतां फास्ट अशें आमकां माहिती मेळटा म्हळ्यार मोबायल आतां सगल्या लोकां कडेन मोबायल आसता आनी लोकांक आतां किदेंय खंयी बरें किदेंय गजाल जाली वायट किदेंय गजाल जाली जाल्यार ती आमकां रोकडीच मेळटा पयलीं कितें जातालें पयलीं वर्तमानपत्रां आनी रेडिओ आनी टिवी आसताली मोबायल नासलेलो आसलेलो पूण ताजेर आमकां हें नीव नीव किदें आयलां तें तें पळोपाक मेळनासलें फकत फोन आसा तो फकत आयकोपाचेंच आसलेलें पळोपाक मेळनासलेले जे किदें प्रत्यक्षान घडलें आसा तें आतां तशें ना मोबायल हो असो जालेलो आसा की तें कितेंच आमकां मिडिया बद्दल नाल्यार किदेंय इनफोरमेशन किदेंय मेळपाक जाय तें आमकां खंयी किदें किदें घडलां तें रोकडेंच आमकां मोबायलाचेर सगळें कळटा तशेंच आमगेले फामाद अशे निवज चॅनल म्हणल्यार आमकां टिवीचेर टिवीचेर येता तें आज तक डी डी न्यूज डी डी नॅशनल अशे जायते न्यूज चॅनल आमकां पळोपाक आनी आयकुपाक मेळटा पयलींच्या तेंपार आमकां रेडिओचेर आयकुपा मेळटालें आनी आतां मोबायलाचेर सगलें पळोपाक मेळटा आतां ती वर्तमानपत्राचेर रेडिओचेर टिवीचेर ह्यो आमकां बातम्यो दिता पळय त्यो त्यो सगल्यो आसा त्यो सत्य नासता थोड्यो आसा त्यो सत आसा चडश्यो आसा त्यो म्हाका जाल्या दिसता की तें चडश्यो त्यो खबरो आमकां मेळटात त्यो सत आसा आनी चुकून त्यो थोड्यो आसा पळय त्यो असत्य आसा आनी ही मिडिया आमकां इतली इनफोरमेशन दिता की आमकां दुसऱ्या कडेन कांयच विचारपा पडना जें जें किदें आमकां जाय तें आमकां मोबायलाचेर हें सगलें आमकां अवेलेबल आसता